औ हेलौ औ आंथ' दाख्लिहायनो थांबायमोन आं हैनो थांबाथ' बे सार मेदाम मोनहा गैलामोनना ओंखाइनो आङो लाबोफिनदोंमोन लाबोनानै दा आङो हैनो मोनथ'वाखैमोन आंथ' मानि थिन्टासोयाव फैदोंमोन बिसोर गैयामोन नालाय ओमफ्राय लानानै फैदोंमोन आं दे आं बे माबा मोननो सार मोननो बै माबा मा होनो सार सौरब मोनना आं हैनोसै अफिसाव थांनानै हैनोसै आं गाबोन अ बेन्थ' हैगोन आं दे हैगोन गाबोन हैथारगोन आं गाबोन माबासोयाव दुइटासोयाव हैगोन आं दे दे हैगोन आं

आं हैनो थांनायाव औ आं हैनो थांनायाव गैयामोन नालाय आं लानानै फैबाय आं हैनायाथ' सुनिबारमोन नालाय आरो नै दिनै रबिबार आं गाबोन सम्बाराव हैगोन दे आं दुइटासोयावनो आं हैनानै फैगोन सार सरब मोननो दे दे औ दे हैगोन आङो गाबोन सम्बाराव हैथारगोन आं जायखिजाया सासे नङा सासेनि आखाइयाव आं होबोगोन

अह बेखायन्थ' गाबोन हैथारगोन आं गाबोन सम्बाराव हैथारगोन आं

मास्टारफ्राबो बिदिनो एखम्बा थाब फैया आरो एखम्बा थाब थाङो आरो गासिबो फैजोबाना एखम्बा बिसोरो बेनि थाखाइनो लोगो मोनहैयासै आंबो बेथाल जालांबाय न'आवबो थाब थांनो हायाखै बेहाय लोगो मोनहैयासै आङो लोगो मोनहैयैनि थाखायनो दसे नेदोंमोन आङो नेबाय नेबाबोथ' लोगो मोनासै थानो हायैनि मोनानायखाय ब्लद फैबाय आं ओमफ्राय फैबाय हनै मैयाथ' सुनिबार सुनिबारावबो थांनाय जायासै दिनैबो रबिबार जायखिया सम्बाराव दुइटासोयाव हैनानै फैसां जायखिजाया सासे नङा सासे आखाइयाव बे सार सरब मोन्नाव नङाबा बे सार खबिन मोननि आखाइयाव होनानै फैसै अफिसाव दे दे गाबोन हैगोन आं गाबोन सम्बाराव दुइटासोयाव हैगोन आं बे सार सरब मोन्नो मा मावो मा मावा थाबबो सौफैयासैबा लेखायाबो स्थिखआबो गोजानद्राइलै लामायाबो गोजानथार साइकेलबो रोङा जाबायना गारिबो स्कुटिबो रोङा थाबायनानैसो हैनांगोन माबा न'वावबो रावबो गैया दे दोनथ'दो दे उम दे दे